अज्ज में थुआनू पानी दे यूजिज दस्सन लगा ऐं कि सानूं पानी डेल्ली रुटीन च केह्दे बास्ते चाहिदा होंदा जि'यां अस सबेरे उट्ठने होन्ने उठदे सार अस ब्रश करने होन्ने ते ब्रश करने बास्ते पानी चाहिदा गै चाहिदा दंद साफ जिसी आक्खने होन्ने अस ते ओहदे बाद अस न्हान्ने होन्ने न्हान बास्ते बी सानूं पानी चाहिदा क्योंकि बिना पानी दे अस न्हाई बी निं सकने ते फिर जे मन करी गेआ कि कपड़े धोने ऐ ते जे धोने होऐ मशीना च तां बी पानी चाहिदा ते जे धोने होने ऐ हत्थी पानी ते तां बी चाहिदा पानी ते चाहिदा चाहिदा कपड़े धोने आस्तै बी ओह्दे बाद रेही गल्ल जि'यां आपें कपड़े कुपड़े धोइयै बेह्ले होई गै ते असें हून पोचा पूचा लाना फिर पोचा लान आस्ते बी सानूं पानी चाहिदा फिर ओह् भाएं हत्थी पोचा लाचे भाएं ओह् मशीन जेही होंदी ऐ जेह्ड़ी अजकल्ल आई गेदी ओह्दे नै लाना होए पानी सानूं चाहिदा चाहिदा ठीक ऐ जी फिर अस उट्ठे उट्ठियै असें जी ना कोई बेजीटेबल होई गेई कोई फ्रूट होई गेआ एह् असें खाना होऐ थुआनूं पता अजकल्ल इ'यां पेस्टीसाइड बड़े आई गेदे मार्किट च ते बिना असेंगी उं'दे पेस्टीसीइडें दे ओह् खाद खूद दे ओह्दे हैनी चलदी ऐ अजकल्ल खेती हैनी होंदी ते एह् जेहडी चीजां जि'यां फ्रूट होई गे बेजीटेबल होई गे सानूं एह् बी धोइयै खाने पोंदे न ते बगैर पानी दे अस धोई बी निं सकने ते जि'यां हून एह् खाई पीयै अस बेह्ले होई गे सानू काचू चाहिदा काचू गंदा होई गेदा ते पलेट गंदी होई गेदी एह् साफ करनी होऐ ते एहदे आस्तै बी सानूं पानी चाहिदा बिना पानी दे एह् बी हैनी साफ होंदा फिर असें कोई रुट्टी राट्टी सब्जी बनानी होए जां आटा गुन्नना होए ओह्दे आस्तै बी पानी चाहिदा ओह्दे बाद को होर असें जि'यां घर बूह्टे शूह्टे लाए दे होंदे कुसै ने केइयें लोकें ते घर बूह्टे जेहड़े लाए दे ओह् बिना बूह्टें दे ते बिना पानी दे ते बूह्टे बी नेईं चलदे इक धुप्प ते इक पानी बूह्टें गी चाहिदा चाहिदा ते बिना ओह्दे ओह् बी नेईं चलदा ते सानूं ओह् बी लाने पौंदा पानी उस्सी बी देना पौंदा ओह्दे बाद जि'यां केईं लोक हून जि'यां पिडें च लोक खेती करदे कोई झोन्ना लांदा कोई कनक रांह्दा ओह्दे आस्तै बी पानी चाहिदा थुआनूं पता जि'यां बिना जेहड़ा इस्सी झोन्ना होंदा एह् एहदे च पानी जदूं तकर लग्गे ते ठीक ऐ नेईं ते चलदा है निं एह् ते पानी ते चाहिदा गै चाहिदा एह्दे बास्ते बी फिर जि'यां साढियां इंडस्ट्रियां होई गेइयां जि'यां साढे शैह्र च इंडस्ट्रियां इन्नियां ऐ एह् इंडस्ट्रियां जेह्डियां इं'दे च पानी जेहड़ा सब तू मेन चीज होंदी कोई दोआई आह्ली फैक्टरी ऐ ओह्दे च पानी चाहिदा कोई फैक्टरी च कोई चीज धोनी ऐ ओह्दे आस्तै पानी चाहिदा कोई चीज बनानी ऐ ओह्दे च पानी पैना पौना कुसै ने पीना ऐ ओहदे आस्ते पानी चाहिदा पानी ते चाहिदा चाहिदा फिर जि'यां असें टैंकियां रक्खी दी होंदियां घर टैंकियां असें इ'यां रक्खी दी होंदियां स्टोरेज होंदे लोकें दे ओह्दे च बी पानी चाहिदा ते जि'यां हून कोई गड्डियां होंदियां साढे कोल केंइयें कोल चार चार पंज पंज गड्डियां होंदियां साढे कोल इक ऐ ते धोनी गड्डी अहें आपें ऐ ते सानूं ओह्दे आस्तै बी पानी चाहिदा पानी धोना ओह्दे कन्नै धोह्गे तांं गै साफ होना ते जि'यां हून अस इंसान ऐ सानूं पानी ते चाहिदा चाहिदा इ'यां इ'यां साढे जि'यां जि'यां जानवर ऐ जेहड़ा बी जानवर ऐ भाएं शेर ऐ चीता ऐ लोमड़ी ऐ हिरण ऐ जो बी ऐ उस्सी पानी चाहिदा ते इ'यां गै एह् ऐ चिड़ियां ऐ चिड़ियें गी बी पानी चाहिदा जिन्ने बी उड्डने आहले जीव हैन सारे गी पानी चाहिदा ऐ बी इ'यां कांऽ कांऽ दी ते क्हानी साढ़ी बड़ी फेमस ऐ ओह् बी अस सुनने होन्ने ओह्दे च बी पानी दी क्हानी ऐ पानी सानूं चाहिदा चाहिदा ऐ ते असें जि'यां हून सौन लग्गना रातीं ते मूंह् धोना ओह्दे बास्ते बी पानी चाहिदा ते पानी जेह्ड़ा ऐ एह्दे बगैर कोई जिंदगी है निं ऐ ते पानी बिना कोई निं जी सकदा ते पानी सानूं चाहिदा गै चाहिदा ठीक ऐ जी